हैलो हां जी तुस राहुल सिंगर होर बोल्ला दे एह् मेरे अपने निक्के मुड़े दा हून ब्याह् आवै दे ते में सोचा दा निं तुसेईं सद्देआ जाए जां मतलब गाने शाने दा थोह्ड़ा प्रोग्राम होना चाहिदा रौनक होंदी भी गै मज़ा होंदे बिना रौनक दे थोह्ड़े मज़े होंदे जां भी थोह्ड़ा शगुल मेला बी होंदा अपना में अपने उधमपुर दा इत्थूं बोल्ला ना एह् सौकड़ ग्रांऽ निं ऐ जेह्के इत्थै रेलवे दे कन्नै पैंच हुंदा घर हांजी आंजी एह् मेरे अपने चाचू लगदे न ओह् अच्छा अच्छा हां उ'नें गै आखेआ कि एह् अपना बंदा मतलब शैल करदा गाने शाने तुस शैल गांदे एह् हां ते ओह् अपनी थुआढ़ी टीम ते पूरी होनी हां

हां हां निं ओह् कोई चक्कर निं ऐ जिन्ने थुआढ़े बनदे ओह् ते में तुसे ईं देने गै न जां इ'यां थोह्ड़ी थुआढ़ी मैह्नत थोह्ड़े लैनी ऐ हून में नेईं नेईं यरो दिक्खो आं जिन्ने बनदे जिन्ने बनदे उन्ने लैने गै पौंदे न हून आक्खै कोई अपना ओह्बी निं ना करना चाहिदा थुआढ़ा ते कम्म ऐ बाकी थुआढ़ा सुनेआ हा में थुआढ़े गाने शाने हंजी हां नेईं ओह् गल्ल ते ऐ अजकल ओह् जमाना गै निं ऐ रेह्दा अग अग्गें लोक जंदे हे ते घर बुलांदे हे के निं आओ चाह् शाह् बैठो अजकल ओह् दुनियां गै निं ऐ खबरै अगले भित्त देई ओड़न निं दिक्खोआं हून जमाना जमाना अजकल ओह् निं ऐ रेह्दा जेह्का पैह्लें होंदा हा पैह्लें लोक पराने जमाने बड़ा किश करदे आए अजकल कुत्थै ओह् दिन रेह्दे अजकल डीजे चली दे ओह् ते ऐ नेईं डोगरी तुस घट्ट गै रक्खेओ अपने दिक्खेओ हून नमें ट्रेंड चला दे दिक्खोआं अजकल जागत सुनदे गै उ'ऐ न जैदा हां नेईं नेईं इंग्लिश कु'न सुनदा इत्त अपने डोगरे बंदे न

एह् ठारां तरीक

नेईं दिनें दिनें गै हां चलो कोई निं ठीक ऐ हां हां ठीक ऐ कोई चक्कर निं केह् करना भी